जोंहाथ' बारायाव बिस्थिबार बिस्थिबाराव फुजियो एखमब्ला सानफ्रामबोथ' होनो हाया एखमब्ला बिदिनो बिस्थिबार रबिबार समबारावबो सानाय सुनायनि बासिनो बासिनांगौ होनो अबाव बासिनायानो जाया समबारावबो बासियो एखमब्ला एखमब्ला बासियो एखमब्ला जायो एखमब्ला ना बेदरफोरखौ लाबोना जानोबो लुगैयो बिदिनो ओमफ्राय आमथिसुवायावथ' जोंहा फुजिखाया थिखांनांगौसो आमथिसुवायाव बिदिनो बाथौआव मा मा दं दै सानथि दोनग्रा जेवारि गासिबो थिखांनानै दोनजोबनांगौ आमथिसुवायावथ' हाबनो मोनखाया जोंहा बाथौआव लोखि फुजायाव लोखि फुजायावबो बिदिनो फ्रसाद हैनांगौ मन्दिराव लोखि फुजाब्ला न'आवबो होजायो न'आवसो होयो आं फुजाखौनो माबा थांबाय थानायबो जायाना ओंखायनो न'आवनो होजोबो आं फुजा फानि ओंखाम गोरलैनिखौबो गासिबो बिदिनो होबाय बाउबाय ओंखाम गोरलैनि नामै होयो आरो बिमा लोखिनोथ' होथारनांगौना बाउथारनांगौ जोंहासो जानानै बिसोरबो जानांगोनना आं होयो माबा लोखि फुजानि नामै होयो आङो बिदिनो जोंहाथ' कालि फुजायाबो जायो कालि फुजायावबो बिदिनो फ्रसाद होयो बिमानो हैथारनांगौ जोंहा गामियावनोना फ्रसाद माबा फ्रसाद हैथारनांगौ फ्रसाद हैयाब्लाबो गायखेर गुयखेर लुहैनांगौ माबानांगौ हैनांगौ आं हैयो आरो हैखायो आं आइनो हैखायो जोंहा गासिबो गामिबलैनो बे बिमाखौनो फुजियो नालाय ओंखायनो फ्रसाद हैथारनांगौ फ्रसाद हैनो हायाब्लाबो बिदिनो अगरबाथि गायखेर गोथां लुहैबानो जायो गैयिफोरखौबो मिन्थिखायोना आइ आफायाबो गासिखौबो मिथिखाजोबो मालाय

दुर्गा दुर्गा फुजायावथ' जोंहाथ' थिनालियावसो होफैनांगौ होफैनायानो जाया एखमब्ला माबानानै गाबख'फैयो आं ओरैनो खुलुम फैयो दुर्गा फुजायावबो थिनालियावसोना जोंना दुर्गा फुजाया कालि फुजायानदेन गामियाव जोंहा गामियावनो जोंहा बे बिमाखौनो फुजिथारनांगौ ओरैनो राइजोयैनो फालिखायो जोंहा गासिबो ओमफ्राय बिदिनो एखमबा माबायो दाथ' नै मा होनो माइ गायनाय बोथोरबो जानोसै माबाबो जानोसै हाजिरा हुजिरा मावनांगौ सौफैलायबाय नै हाजिराफोराबा बेसेबां जागोनथाय गायहैनांगौ बिदिनो